جی ہاں دہلی میں ایس ٹی ای ایم یونیورسٹیوں اور کالجوں کے متعلق بہت سارے شعبے موجود ہیں جن میں سے میں آپ کو دو نام بتانا چاہوں گی پہلا نام ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور دوسرا یونیورسٹی جو جس کا نام بہت زیادہ ہے وہ ہمارے ہی اوکھلا میں موجود ہے خاص کر جامعہ نگر میں جس کا نام ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ یہ یونیورسٹی بڑے نمبر میں شمار کی جاتی ہے اس کا شمار ہندوستان کی تیسرے نمبر یا دوسرے نمبر پر اس کا مقام ہے خاص کر کے انجینئیرنگ میں ہے میتھمیٹک ہے ٹیکنالوجی ہے سائنس ہے اور ابھی فی الحال ہمیں میڈیکل کے لیے بھی سرکار نے اس کا نام درج کر دیا گیا ہے